गोंयांत म्हणटात ती जी वायलड लायफ सॅंक्चुरी आसा ती म्हणटा ती फॅमस म्हणटा ती बोंडला वायलड लायफ सॅंक्चुरी थंय तुका वाग मेळटा मागीर याक आसता माकड आसता हत्ती आसा मागीर म्हणटा ते आनी कितें आसा थंय बदकां आसा तरे तरेचे सोरोप आसा आनी पिक्नीक बीन करतले जाल्यार तो एक बरो जागो स्कुलांक जेन्ना म्हणजे स्कूल जेन्ना पिक्नीक वता पळय ती चडशी ल्हान आसतना आमकां बोंडलाच व्हरतालीं जनावरां पळोवपाक आतां तरी खबर ना कित्याक खूब वर्सां जालीं आमी वचूंक ना थंय पण आतां आनी एक बोंडला वायलड लायफ सॅंक्चुरी कडेन बरोसो स्पॉट केला उदका कडे लेक कसो आसा थंय तूं बरे फोटोस बीन काडपाक शकता मागीर बेरूय आसा बोंडला वायलड लायफ सॅंक्चुरींत आनी दुसरी एक वायलड लायफ सॅंक्चुरी आसा म्हणटा ती खोतिगांव वायलड लायफ सॅंक्चुरी जी सावथाक आसा थंय व्हडलेंशें कांय ना एक बेबो आसा आनी सोरोप आसा इतलेंच आसा पयलीं थंय हिरण बीन आशिल्ले बट ते तांच्यांनीं सोडले दिसता कित्याक तें खबर ना तेंका अफोर्ड जायनाशिल्ले काय कितें तें आनी आतां तूं थंय वचत जाल्यार फक्त तुमकां जळारीच मेळटल्यो तो जळारी बीन चाबल्यो जाल्यार मागीर एक पांच दीस अशे फडी घेवन बसच्यो पडटा आंगाक ज्यो येता त्यो आनी त्यो जळारी एक्चुली म्हणजे नोर्मल जळारी करून त्यो जळारी चड बऱ्यो म्हणटा अशें हांवें आयकलां थंय गांवांनी त्यो म्हणजे अशें तुज्या रगताक बीन कांय विखार जायना आनी मागीर पण मलम लायत बसचें पडटा कित्याक तें एक धा पंदरा दीस तरी तुजे ते फडी आसता त्यो वचना ज्यो जळारी चाबलेल्यो आसता त्यो मागीर आनीक आसा तें म्हणटा तें आनीक वायलड लायफ अशें कांय ना मागीर टर्टल बीच आसा पळय तो म्हणटा तो थंय त्या सायडीकूच येता तो सावथाकूच मागीर थंय तूं वचत जाल्यार एक तुका सनसॅट पॉयन्ट बरो मेळटा थंय फोटोझ बीन बरे काडपा वता जाल्यार सांजे वेळार वचप फ्रॅंडा बरोबर गेल्यार बीन चड बरें खूब आनंदांत जाता जेन्ना लोक हांगा मना पासून भोंवडेक वता वेगळे वेगळे लोक हांगा येता चडशे हांगा ट्युरिस्टूच आसता तांकां बीच लायक कित्याक बीच गोंयांत जे आसतात ते खूबशे आसात आनी म्हणजे जो गोंयांत वातावरण आसा तो खंय मेळना तांकां आनी हांगा त्या सायडींत जेन्ना वतात पय काणकोणा बीन तेन्ना झाडां बीन खूब आसता सो तें आनीक चड म्हणजे कूल एक प्लॅस कसो आनी बरें दिसता थंय म्हणजे झाडा मदीं अशें वतना बायकार सुद्दा वचपाक खूब बरें गायडेन गाल्यार आनी बरें पूण रातचें गेल्यार एक टायम वाग बीन येवंक शकता मागीर थंय सोंशे बीन अशे वाटेर दिसतात सोंशे दिसतात मागीर मुंगूस दिसतात तुका वाटेर वतना माकड तर खूब आसतात थंय आनी खूब तरेचे जनावरां मेळटात थंय कित्याक जाणां ती जंगल एरिया म्हणून